हैलो ओला मां तव्हांजो कस्टमर राज थो ॻाल्हायां मां तव्हांजी सर्विस ॿिनि सालनि खां वठां थो पियो अड़े ॿुधो न अॼु मुंहिंजी राति जो ॿीं बजे ट्रेन आहे छोकी मूंखे जयपुर वञिणो आहे त हाणे मूं वटि ख़ाली पिया आहिनि ॿ कलाक त हुन में हाणे तव्हां मूंखे वञणो आहे तव्हांजो माण्हू मोकिलियो हो माण्हू सुठो मोकिलिजो मूंखे छोकी फैमिली मूंसां गॾु आहे मुंहिंजा ॿार मूंसां गॾु आहिनि जीअं मां सुठे नमूने स्टेशन ते पहुची सघां ऐं माण्हू खे ॾह पंदरहां मिंट अॻु मोकिलिजो छोकी मां ॿारनि खे बरोबरु चाढ़ियां मुंहिंजी ज़ाल खे बि चाढ़ियां बरोबरु ऐं मां बि चढ़ां छोकी जल्दी पहुचंदमि त अगरि मुंहिंजी ट्रेन जल्दी हूंदी त मां जल्दी चढ़ी वेंदुमि छोकी लेट न थींदो हिन में त तव्हां पंहिंजो माण्हू सुठो मोकिलिजो ऐं जेको मूंखे टाइम सां पहुचाए ऐं ॿुधो न मां तव्हांजे हिते जामु टाइम खां सर्विस थो वठां पर मुंहिंजो तव्हां अघु हमेशा वधीक लॻाईंदा आहियो हिन दफ़े मुंहिंजो अघु थोरो सुठो लॻाईंदव छोकी मां तव्हांजी सर्विस जामु टाइम खां थो वठां ॿिए दफ़ो बि मां तव्हां वटि अचां अहिड़ो रखिजो ठीकु आहे